हमरा घरपर चारि गो गेस्ट आएल छलै तऽ ओ आएल छलै चारि गो गेस्ट तऽ की कएली से हम दे खाना बनेले छलिए दालि भात तरुआ सब्जी सब बनेले छलिए तऽ वहाँपर की करिले से तनी सब्जीमे नमक तेज हो गेलै सब्जीमे नमक तेज हो गेलै तऽ ओ सब्जीके हम की करिए ओहि सब्जीके हइ तऽ कहलिए कि आब कर कूटुम आएल हइ ओकरा हम खिएबै की कहतै की कहतै कि खानो बनाबै लए लुइरि नहि छै एकरा सबके की ओहिमे नमके एहि सब्जीमे तेज करि देलै तऽ ओहि सब्जीमे की करली से अब सोचली की हमर खाना कहीँ बर्बाद नहि हो जाइ नहि कोनो नहि खइते तऽ हमर सारा खाना बर्बादे नहि हो जेतै ताहि लागी कि करलिए आब ओकरा हइ तऽ अथी करैके चलते ओकरा हम की कएली से सब्जीके की कएली से फेरसँ चूल्हापर चढ़ैली चढ़ेलाके बादमे ओहिमे की कएली दू चम्मच घी डालि देली आओर घीओ डालिके की कएली से बनैली ओकरा की ओहिमे हइ तऽ नमक तेज रहै तऽ ओ कम हो गेलै नमक कम हो गेलै तऽ सब ओकरा बड़ा अच्छासँ खेलकै अच्छासँ खेलकै तऽ कहलकै कि हँ बड़ा अच्छासँ खाना बनेले हइ